हैलो एह् केह् आटो ड्रवैर बोला दे तुस एह् मे मेरा ना पर्स में तुंटदे ना दपैह्री अज्ज आटो च बैठी ही ते मेरा पर्स खोई गेदा ते तुं'दे आटो च निं ना पेदा एह् दिक्खो हां तुं'दे कोल पर्स पिच्छे पेदा ते दिक्खो हां कोई चेक करो हां एह् मेरा पर्स खोई गेदा हा ते आहो लाल ऐ ओह्दे डाकूमैंट्स पेदे हे मेरे कन्नै आहो ते तुस कुद्धर जेही ओ तुस कुद्धर जेही आटो चलान्ने होन्ने मी सनाई ओड़ो फ्ही में उत्थै लैन आई जन्दी तुस गांधीनगर चलान्ने होन्ने ते कुल्लै देगे

अस बड़ी दूर रौह्न्ने परमंडल रैहन्ने मैं कु'त्थें गांधीनगर आन होंदा ते मी तुस कल देऊड़गे तुस कल लब्बी जागे मिगी ते मी देई ओड़ेओ ठीक ऐ में तुं'दे कोल आगी ना कल ते तुस देई ओड़ेओ मिगी फिर आहो एह् मेरा नंबर ऐ ठीक ऐ में तुसें आइयै लेई लैगी